अॼकल्ह अंधविश्वास जो ॾाढो बुरो हाल आहे सभिनि खां पहिरीं इहो ॼाणणु ज़रूरी आहे त अंधविश्वास छा आहे कहिड़ी बि ॻाल्हि ते बिना समुझे विश्वासु करण न घुरिजे अॼु जंहिं कंहिं जे समुझ त भउ थो थिए भई मरण जो भउ तीअं भई परीक्षा जो भउ नौकरी मिलण जो भउ तंहिंखां सवाइ ॿियां बि कारण आहिनि जंहिं जे भउ खां अंधविश्वास ते विश्वासु कयूं था माण्हू पंहिंजो भउ कढण लाइ अंधविश्वासु जो सहारो खणनि था पंहिंजे देश में सभिनि खां वधीक अंधविश्वास आहे छो त हिते भॻवान जे लाइ श्रद्धा वधीक आहे जीअं त भई कहिड़े बि हंदि वेंदा हूंदासीं समुझ त कहिड़े सुठे कमु सां वेंदा हूंदासी भई नौकरी लाइ या त परीक्षा जो परिणाम लाइ या त छोकिरी लाइ घरु ॾिसण वेंदा हूंदासीं कहिड़े बि सुठे कमु लाइ वेंदा हुजूं हुनजे विच में ॿिली लघें थी वञे त उहो कमु सफल न थींदो आहे अहिड़ो ईअं अहिड़ी सभ ॻाल्हियूं ते विश्वास करे इहो कमु टारींदा आहियूं चवंदा आहियूं हाणे न वञूं भई ॿिली लघें वेई आहे ऐं ॿियो इहो बि अंधविश्वासु आहे त कहिड़े बि कम सां वेंदा हुजूं त टे ॼणा न वञूं टे ॼणा वेंदासीं त कमु न थींदो अहिड़ो अंधविश्वास कंदा आहियूं ऐं ॿियों त खीर जो उभामण ॿियों दर ते लीमा मिर्च ॿधणु भई ईअं सभु भई नज़र लॻंदी आहे लीमा मिर्च ॿधूं त न लॻे नज़र इहे सभ अंधश्रद्धाऊं आहिनि ईअं अंधश्रद्धा जो पंहिंजे देश में प्रभाव ॾाढो वधी वियो आहे